एकंदरीत गाण्याचे आवड आसलेले कारणान जाता अशें की गाणे म्हणप हे एकच तो देह उरता आनी हे सगळे करता आसतना संगीत हे ज्या विशयान रूची आशिल्ल्यान आवड आशिल्ल्यान सो तें गाणे म्हणटा आसतना खुबशें खूब वेळार चिंतप जायना की बाबा हे खंयच्या प्रकारांतले ह्या प्रकारान कशें गाणे म्हणजे आवाज असो लावपाक जाय आवाज तसो लावपाक जाय हे खूब अशे चिंतप जायना एक तो सुरावळ आसा स्वर एकदा तो मेळ्ळो की गाणे सुरू जाता फक्त शैली जेन्ना आमी वेगवेगळ्यो शैली ट्राय करतात तेन्ना आवाज लावपाचो तें गाणे म्हणपाचे तो अंदाज मात्सो बदलता सो त्या तितल्याचो भान दवरून हे सगळे वेवस्थितपणान करप जाता आनी तेजेर खूब अ प्रेक्टीस आनी हे सगळें केल्ल्यान तें सांबाळटाना मात्शें सोंपें जाता आनीक प्रेक्टीस ही एकच त्या गोष्टीन तुका तारपाक शकता जितली तूं त्या त्या वस्तुची प्रेक्टीस करतलो म्हण्यार वेगवेगळी शैलींची प्रेक्टीस जातली शैलीतले गाण्यांची प्रेक्टीस जातली तितले तें तुका खूब बऱ्याक पडटले